एकदां न्ही अशेंच बसलेले कडेन म्हजी आवय म्हाका सांगपाक लागली की आपल्याक एक साडी ऑर्डर कर गो म्हणून सो दोगांयनीय वांगडाच आसतना ऍप ओपन केलो आनी आमी साडी पळोवपाक स्टार्ट केली पळयता पळयता आवयक एक खुबूच एक बरी साडी लायक जाली सो ती हांवें आवयक ऑर्डर केली रोखडेच एक चार पांच दिसांनी तेंचें म्हाका कॉल आयलें की जें पार्सल जें आसा तें आयलें म्हणून सो हांवें म्हजें कॅश घेतलें आनी तें हांवें पार्सल आसा तें म्हजी साडी आसा ती घेतली पळोवपाक तर साप्प खुबूच मन आशिल्लें न्ही आवयचें आनी म्हजें सो घरा आयलें की हांवें ती उक्ती करून पळयली पळोवन हांव खुबूच अजाप जालें कित्याक हांवें एक रंगाची साडी ऑर्डर केल्ली तर म्हाका दुसऱ्याच रंगाची मेळ्ळी उलटा साडी खुबूच पातळ आशिल्ली हांवें कॉटनान ऑर्डर केल्ली पूण म्हाका मेळटा आसतना सिल्कान आयली आनी ते साडयेक दोन तीन कडेन बारीक बारीक अशे बुराकूय आशिल्ले म्हज्या आवयक बरें दिसूना सो आनी म्हाकाय तर सामकें बरें दिसूना सो आमी ती परत रिटर्न करपाचें थारायलें तें पार्सल आमी परत रिटर्न केलें दुसरे दिसा आनी तेचो एजन्ट आसा तो येवन ती घेवन गेलो प्लस आमचे पयशे बी आमकां रिफन्ड जाले ती ऑर्डर केल्ली वस्त म्हाका खरेंच आवडली ना तो एक म्हाजो खुबूच वायट अणभव आशिललो